देखिऔ हम सभ दिवाली छठि एहि सभके अवसर पर हमरा सभकेँ घरके महिला बहुत सुंदर कढ़ाइ बहुत सुंदर फूल बनबैया बहुत सुंदर चित्र बनबैया ओहिमे जे सामान जे समर्थनके चीज होइत छै से हम सभ लाबिके देलहुँ हमरा सभकेँ बहुत सुंदर लागल लागल तऽ ओहि सुंदर लागलमे जे हुनका आओर सुरक्षित सामान सुंदर सामान जे चीज लाबऽके होइत छनि ओ सभ हम सभ लाबिके दै छिअनि हमरा सभकेँ महिला जे छै चाहे बच्चा लड़की लोक सभ बहुत सुंदर सुंदर चित्र बहुत सुंदर कढ़ाइ बहुत सुंदर फूल बना देलक दिवाली छठके घाट पर हम सभ अङ्गनामे फर्श पर घरके बाहर बरान्डाके गेट पर ओकर सभके चित्र बनेलहुँ चित्र बनेलक महिला सभ तऽ हमरा सभकेँ देखऽमे आनंद आएल आनंद आएल तऽ बहुत सुंदर लागल हम सभ दू चारि गोटे जे देखलहुँ ओ आओर ओकरा धन्यवाद देलहुँ धन्यवादके बाद जे सामानके जरूरत पड़ल